جی ہاں کیوں نہیں ہم آپ کو پی ایم پوشن اسکیم کے بارے میں جتنا ہم کو معلوم ہے اتنا ضرور بتا سکتے ہیں کہ پی ایم پوشن اسکیم پہلے جو مڈ ڈے میل اسکیل چل رہی تھی اسی کا نیا نام اور نیا طریقہ اور نئی اسکیم ہے یعنی پہلے جو اسکولوں میں مڈ ڈے میل اسکیل کے تحت بچوں کو کھانا دیا جاتا تھا اسی کو اور بہتر طریقے سے کرتے ہوئے بھارتیہ حکومت نے یہ نئی اسکیم جاری کی ہے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے اسی پرانے اسکیم کو نئے نام کے ساتھ اور پرانے مڈ ڈے میل اسکیل اسی کا نام بدل کر پی ایم پوشن اسکیم کر دیا ہے جو سرکاری اسکول ہیں ہمارے ملک میں ان میں بچوں کو اسکول کی طرف سے دوپہر کا پکا ہوا کھانا دیا جاتا ہے